जेन्ना तुमी ऑनलायन पॅन कार्डाक बीन अप्लाय करता तेन्ना तुमचे डिटेल्स तुमी एकदां चॅक करपाक जाय जर कितें चुकिचें आसलें जशें तुमचें नांव तुमचो पत्तो किंवां तुमचे बर्थडेड जाल्यार तुमकां मागीर फुडें प्रोब्लम येतलो एकदां अप्लाय केल्या उपरांत परत चेंज कितें मिस्टेक आसले चेंज करपाक खूब टायम वयता